भारत जो हेल्थ केअर सिस्टम दुनियां जे अधिकतर देशनि खां सुठो ई आहे कुझु देश आहिनि जंहिंखां असां पुठियां आहियूं जीअं पहिरें नंबर ते दुनियां में ईंदो आहे हेल्थ केयर में स्पेन स्पेन खां भारत पुठियां आहे जाम शयुनि में जीअं कोरोना जी ॻाल्हि कयूं कोरोना में असांजे देश में सभिनि खां वधीक ज़रूरत पई ऑक्सीजन सिलेंडर जी और उनजे अलावा वेंटीलेटर जी त अगरि वेंटीलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर असांजे देश में हुजनि हा तो जाम सारा जाम अधिकतर माण्हुनि खे असां बचाए सघऊं हा त इन लाइ सुधार त जाम शयुनि में करण जी ज़रूरत आहे इनजे अलावा असांजे आसे पासे आहे जो अस्पताल ऐं क्लीनिक आहिनि उन्हनि जो जो क्लीनिक अस्पताल हलाइणु जो तरीक़ो आहे उन्हनि में बि जाम परेशानियूं आहिनि अॼु सरकारी अस्पतालियुनि ऐं क्लीनिक में जाम परेशानियूं ईंदियूं आहिनि जीअं हुते साफ़ सफ़ाई सुठी न हूंदी आहिनि लंबी लंबी लाइनियूं लॻियलु हूंदियूं आहिनि हा पैसा हुते घटि लॻंदा आहिनि सरपारी सरकारी अस्पताल में लेकिन सेवा जो हूंदी आहे

ॾिसणु वञऊं पाण त हिक प्रकार सां सेवा त ॾेयण था घटि पैसनि में ॾेयण था पर सफ़ाई नथा ॾेयण सफ़ाई वधीक ज़रूरी आहे सेवा सां गॾु त सेवा सफ़ाई बि मिलंदी तॾहिं वञी करे माण्हू ठीकु थींदो सही तरीक़े सां त हीअ शयूं आहिनि कुझु जंहिंमें सुधार जी ज़रूरत आहिनि भारत जे अस्पतालियुनि में क्लीनिक अधिकतर प्राइवेट ई हूंदा आहिनि त प्राइवेट क्लीनिक में त इहे डॉक्टर पंहिंजो टाइम सॼो ॾींदो आहे ओहिरो ई एक्सपीरियंस वारो डॉक्टर जो आहे जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे अस्पताल में वञण जी सरकारी अस्पताल में वञण जी त उते लेट पहुचंदो आहे त हीअ शइ बि ठीक करण जी ज़रूरत आहे भारत में इनिअ लाइ हीअ शयूं आहिनि जंहिं ते वधीक ध्यानु ॾेयणो खपे ताक़ी भारत जो हेल्थ सिस्टम अॻियां वधे उनमें सुधार थिए